हम जे छै हिन्दूधर्मके पालन करै छी ओना हम सब धर्मके जे छै से सम्मान करै छी लेकिन बात अगर पालनके छै तऽ हम हिन्दूधर्मके पालन करै छी एकर सबसँ पूर्ण महत्वपूर्ण जे अछि एकटा एतिहासिक घटना छै जे हमरा गाँवमे जे छै एकटा ब्रह्म स्थान छै आओर बहुत जे छै ओ एतिहासिक महत्वके जगह छै कोनो मुरन भेल जनेउ भेल जे छै ओइ जगहपर लोक सम्पन्न करबति रहथिन लेकिन ओ बड़ा जर्जर स्थितिमे रहै लेकिन समस्त ग्रामवासी जे हिन्दू धर्मके पालन करै छथिन एकटा कमिटी बनेला ओ कमिटी बनाके जे छै पूरा ग्रामीणसँ सहयोग लऽके ओहि स्थानके जीर्णोद्धार कयलथि आओर आइ जे छै ओ एकटा सांस्कृतिक संरक्षकके स्थल बनि गेल छै